हा मुंहिंजी अॼु ताईं उचे में उची ऐ सुठी में सुठी ट्रिप वेई आहे हरिद्वार ऐं अमॄतसर हरिद्वार में असां गंगा मैया जी आरती ॿुधी गंगा में स्नान कयोसीं ऐं गंगा में गुल विझी पूॼा कई हुन खां पोइ असां हरिद्वार खां कलाकु परे ॠषिकेश वियासीं ॠषिकेश में राम झुला ऐं लक्ष्मण झुला हुयो हुन खे असां खे गाइडेन गाइड वारे सुठे नमूने सॼी राम झुला लक्ष्मण झुला जे ॿारे में ॿुधाईं हुन खां पोइ असांजो मन अञां प्रसनु थी वियो असां जाम सुठी प्लेसु ते अची विया आहियूं हुन प्लेसु खे घुमणु में असांखे जाम मज़ो आयो हुन खां पोइ असां वियासीं अमृतसर में अमृतसर में आहे गोल्डन टेम्पल हुन गोल्डन टेम्पल में असां चईं वगे॒ उथी करे अमृत वेला कयोसीं हुन खां पोइ लंगर खाधोसीं हुन खां पोइ शाम जो वरी वियासीं रुमाल चढ़ायोसीं ऐं वचन ॿुधयासीं शब्द ॿुधयासीं अमृतसर में बि जाम मज़ो हुयो अमृतसर में हिकिड़ो ॿियो बि गुरुद्वारो हुयो जिंहिं जो नालो हुयो एयरफु़ट गुरुद्वारो अमृतसर में हेॾी जाम प्लेसीस आहिनि जिते जाम सुठा सुठा छोला कुल्चा पराठा ड॒ही ऐं लस्सी पराठा में ऐडो वॾो वॾो वधीक बटर विझी करे हिकुदमि सुठे नमूने ॾियनि था ऐं जाम टेस्टी नाश्तो मिले पयो